हाँ मैंने मेरे स्कूल के समय पैंटिंग सीखी थी जो कि हमें पैंटिंग की परीक्षा में काम आती थी क्योंकि हमें हमारी जो परीक्षा होती थी उसमे एक हमारा परीक्षा पैंटिंग की भी होती थी जिसमे हमें पाँच फल पाँच जानवर या फिर एक मतलब घर गाँव का चित्र बनाना होता था जिसमें हम लोग को नम्बर मिलते थे यह हमारी परीक्षा प्रै परीक्षा का एक भाग होता था इसी प्रकार हम लोगों ने हमारे सबसे अच्छे जो परीक्षा होती है उसमे हमें प्रतियोगिता भी होती थी जो अच्छी पेंटिंग बनाता था उनको प्रथम द्वितीय पुरस्कार भी दिया जाता था तृतीय भी पुरस्कार दिया जाता था और इसी के साथ साथ जब पंद्रह जन पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी होती थी तब भी हम लोग को पैंटिंग बनाने लिए प्रतियोगिताएँ कराई जाती थी जिसमें हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और इसका अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा क्योंकि हम जब एक गाँव और गाँव में नदी पहाड़ और उसमें जानवर हरियाली को हम अपनी पैंटिंग द्वारा दर्शाते थे और यह अनुभव मेरा बचपन का बहुत अच्छा था अब तो मेरी उम्र चौसठ की हो चुकी है लेकिन वह दिन मुझे अभी भी याद आते हैं